तुमी म्हाका प्रस्न विचारतात तुमकां खंयचे प्रकारचीं झाडां फलां फुळां वा भाजीपालो वाडोवपाक आवडटलीं आनी कित्याक तर म्हाजें ल्हानशें कुळागर आसा म्हाका सगळींच झाडां आवडटात फुलांची झाडां आवडटात फळांचीं झाडां आवडटात भाजी पालोय आवडटा आनी तशींच म्हाज्या बागायत दारान बागाय बागेंत अशींत खूब तरेचीं झाडां आसात पातपणस आसा निरपणस आसा पणसाचें झाड आसात आमी बरकय म्हणटात रसाळ पणस म्हणटात अशीं नानाविद झाडां आमच्या बागेंतक आसात आनीक ह्या सगल्या झाडांची लागवड मशागत करता आसतना म्हाका खूब आनंद जाता आनी एक प्रकारचें सुख मेळटा तितूंतल्यान झाडां जशीं झाडांचे कडेन म्हऱ्यांत गेलो की झाडांय टवटवीत उरतात फुलां फळां पळोवन मन प्रसन्न जाता आनीक ल्हानसो म्हाजो पोरुसूय बी आसा ह्या पोरसांत हांव भेंडे तवशीं घोसाळीं अशीं अशें तरेची नानावीद भाजी तयार करता आनी आमी जी तयार करता ती आमकां घरांत तरी पुरो जातात आमचें छोटेसें कुटूंब आमकां तें पुरो जातात आमकां विकती बी घेवची पडना आता खंयच्या प्रकारचीं झाडां झाडां सगलींच आसात माड आवडटा सगळें आवडटा एक माडा पासून आमकां कितलें उत्पन्न मेळटा माडाक अशें म्हणटात माडाक कल्पवृक्ष म्हणटात माडाचो खंयचोय भाग वायट जायना माड जसो उबो आसा तसो आमकां नाल्ल दिता चुडटां दिता तेजे पासून तें आमकां उदक तापोवपाक उदक गरम करपाक सामुग्री मेळटा इतलेंच न्ही तें झाड झाडू आमी बनयतात ज्या जसो रूख जितो आसा तसो मरतकीत सुद्दां त्या झाडाचो आमकां नारळाच्या झाडाचो आमकां खूब तरेन उपयोग जाता तेजे माड मेलो जाल्यार आमी माड कापतात तेजे घराक वांशे घालतात घरा साठी तेजो खूब उपयोग जाता आतां खोप बांदपाक जाय आमकां तर खोपींत लाकडां भरपाक जाय तेन्ना त्या खोपीक आमी चुडटांनी यें करतात बांदून बंद करता आनी पावसा पासून तेजें चुडटांचें रक्षण जाता चुडटां पासून आमच्या त्या खोलिचें हें जाता संरक्षण जाता तशीं फुलां फुलां आमकां दसण आसा मोगरा आसा जाई आसा जुई आसा अशें तरेचीं खूब तेरेचीं फुलां आसात तीं फुलां आमकां देवाक घालपाक मेळटा देवाक आमी म्हणटात गणपतीक तांबडें फूल आवडटा आमच्या वेगवेगळें देवतांक वेगवेगळें तरेचें फूल आवडटा कोणाक बेल आवडटा बेलाचें झाड बी आमगेर आसा शंकराक बेल बेल आवडटा म्हळ्यार कितें तें बेला मदे त्या देवाचीं तत्वां खेचून येतात जशीं दुर्वां मदे गणपतीचीं तत्वां खेचून येतात तशींच बेल बेलांमदीं बी गणप शिवाचीं तत्वां आकृश्ट जातात आनी तेत पासून आमकां त्या देवतेचो फायदो जाता फळां निरपणस पातपणस कितलें गोड फळां आमी जर तीं आतां बाजारान जर विकपाक वचत घेत जाल्यार तेजी डब्बल तिब्बल रेट उरता पूण तीच जर आमी घरान आमी रोयलीं झाल्यार तेज्या पासून आमकां बरोच फायदो जाता आनी एक म्हळ्यार आमी सारें हें तें कसलेंच हें करनात कसलेंच वायट सारें वापरना फक्त शेण माती ह्या पासून तीं झाडां फुलां सगलीं करतात भाजी बी तशीच हेजे पासून सारें आमी वापरनात मागीर शेण माती हेजे पासून आमी भाजी करतात आनी ती भाजी आमी खातकीच आमकां कसलोच हेजो उपद्रव जायना अशे तरेन सगलीं झाडां आवडटा तें कारण अशें आसा की तीं झाडां झाड म्हणलीं की आमकां वातावरण बरीं करतात आतां खंयचें झाड जर फुलांचें झाड जर यें जर त तेजें पासून आमकां प्राणवायू मेळटा प्राणवायू तयार जाता मागीर पोल्युशन कमी जाता पोल्युशन कमी जाता त्याच प्रमाणें दिसपाक सुंदर दिसता मन प्रसन्न जाता आनीक परिसर एकदम प्रफुल्ल असो दिसता त्या खातीर आमच्या बागायतेक हांव सगले तरेचीं झाडां लायतात पेत्रोल आसा पेत्रोल म्हळ्यार तीं सुंदर फुलां दिसतात तांबडीं वेगवेगळे तरेचीं तीं अशीं म्हाका आवडटात तीं सगलीं म्हाका फुलां फळां खूब आवडटा आनीक हेजे पासून कितें जाता आमचे आता भाव उरता भयणीं उरतात तेंका जर आवडीन एक फळ व्हरून दिलें जाल्यार तेंकाय बी बरें दिसता एखादो पातपणस व्हरून दिलो एखादो निरपणस व्हरून दिलो तेंकाय बरें दिसता कारण आता कितें जाला सिटीन रावप जाला आनीक आमचीं झाडां फुलां फळां लावपाक कोण पळयनात भाजी पालो कोण वाडोवपाक पळयनात आनी कांयच करपाची कोणाची तयारी उरना तेन्ना म्हाका जाल्यार दिसता की सगळ्यानीं अशीं झाडां फळां फुलां लावचीं भाजी पिकोवची आनीक ह्या सगळ्या जें वाड करची आनीक सगळो परिसर आमचो बरो जातलो तशें केलें जाल्यार अशें म्हाका दिसता आनीक हांव तरी ह्या झाडांक फुलांक फळां खातीर खूब कश्ट घेता हांव तेंका झाडांक सारें सारें म्हणल्यार आमगेलें शेणाचें सारें माती मागीर ती माती एककडेन करप तेंकां मागीर लावप मागीर कीड लागली जाल्यार काडप अशीं सगले तरेचीं काम करता आनी तेका लागून झाडांय बरीं प्रसन्न उरतात बरीं फुल जातात फळ जातात आनीक आता चिंच धरात चिंचे पासून कितलो फायदो जाता चिंचे पासून आमी ती यें करतात आमटाण करतात ती आमटाण आमी बाजारान घेवपाक गेल्यार कितलेशे पयशे पडटात चिंचेचें झाड आमगेर आसा चिंचेचें झाड लायला तेजे पासून हांव तें हें करता आमटाण म्हणटा ती करता तीं आमटाण त्या कडयेक येका तेका घातली जाल्यार ती एकदम बरी जाता एकदम बरी जाता म्हण म्हाका ह्यो भाज्यो फळां फुलां सगळें आवडटा